हैलो हैलो अंजी तुस कु'न बोल्ला दे अच्छा अच्छा केह्ड़ा चाहिदा तुसें अच्छा बाग कैह्दा बाग अच्छा अच्छा उत्थै ई सु'ट्टना हैल कोई निं साढ़े कोल यूरिया पेदा डाया पेदा पोटॉश पेदा बाकी इं'या बी ऐ पेदा बाकी स्प्रे आह्ला बी ऐ पेदा अजकल नमां आई दा निं स्प्रे आह्ला नैनो यूरिया नैनो यूरिया आ हां ओह् इक्क ढक्कन पाना तुसें पंप च ओह् ओह् सु'ट्टना कोई पंदरें बूह्टें च

आं पंदरां लीटर पानी पाना अं रेट तुसेंगी बड्डी टाइप मिली जानी डाया टाईप मिली जाना कोई पंज छे सौ दा बधियै च ऐ अंजी अंजी बधियै च ओह् स्प्रे दा तुसेंगी पेई जाना कोई पेई जाना कोई साढ़े तीन सौ चार सौ दी रेंज च

चलो ठीक होर थोह्ड़े ना चाहिदा तुसें कोई दूई वैरायटी नेईं नां चाहिदी चलो ठीक ओके